मूं हाणे अञां हिकु ओपो जो फोन वरितो आहे जेको हिकु जाम यूज़र फ़्रेंडली आहे मतिलबु मां हिन खे जाम इज़ी तरीके सां यूज़ थी करे सघां इवन मुंहिंजो नंढो पुट बि हिन मोबाइल खे जाम सुठे सां यूज़ करे सघंदो आहे त हिननि जा जेके ओपशन्स ॾिनलु आहिनि जेका सूची ॾिनलु आहे उहा ॾाढी इज़ी तरीके सां ॾिनलु आहे जंहिं करे मूंखे हुन खे यूज़ करण में कोइ प्रॉब्लम नथो थे ऐं इहो जाम हलको आहे वज़न में त उहो वधीक पकिरण में बि मूंखे तकलीफ़ न थी थे यूज़ करण जे टाइम ते